गांवांतल्या लोकांक खेळ उपरांत कांय फायदो जातलो ताण तूं आतां शहरांतले भुरगे भब तेंकां खेळपाक जागो ना जागो ना सोडून दी जागो आसलो सुद्दा न्हू तें तर भायर वचून पयनच ना खेळपाक गांवांतले भुरगे जेवा भायर खेळांक वयतात गांवा गांवांनी टुर्नामेंट जाता मागी खेळ आसता तितून जेवा जे भाग घेतात भाग घेतल्या तेंचें नांव थंयेता किंवां अमको अमको भुरगो इके इके खेळळे इके इके स्कोर केलो इके गोल मारले मागीर ते प्रत्येक गांवांतल्या मनशाक कळटा कळ्ळें मागीर तुजे नांव वयर सरता वयर सरल्यार मागी सगळ्यांक खळटा हा बाबा हो भुरगो बरो खेळटा तो भुरगो बरो खेळटा आनी कितें जता ते जेन्ना तूं खेळटा न्हू तेन्ना तुजे शरीर बरें उरता शरीर बरें उरडल्या कारणान मगेर तूं बांय खेळोन ज्या घरा सुद्दा वयता शिक्षणा सारको लक्ष लागता त्या खातीर कारण मागीर तुजो अभ्यास जो सारको जाता आनी खेळ जो सारको जाता आतां आम सादें गांवांनी कितें जाता स्कूल आसता तितून खेळ खेळ खेळयतात भुरग्यांक सदत खेळपाक व्हरतात पण आतां शहरांतल्या भुरग्यांक चड खेळपाक व्हरन ना तें शिक्षण शिक्षण टितकेच आसतात बट गांवांतल्या भुरग्यांक खेळांक वतात खेळांक मागीर कारणान मागीर ते शहरांतल्या भुरग्यांक कॉम्पिटिशन दिवक पावतात खेळाच हितून कळ्ळें कारण जे खेळटात प्रॅक्टीस करतात न्हू मागीर ते वयर सरतात पळय ते गांवाच्या लेवलीचेर खेळटात मागी स्टेटाक वयतात मागीर डिस्ट्रीटाक वयतात तशें अशें वयर सरत रावतात तें खंयचे तुचे नांव बीन बरें उरता आतां गांवांतले भुरगे समज घराच बसपाक लागलें कळळे गांवान जें ग्रावण्ड आसा तेंचें कितें जातले कळेगीरुरगे भुरग्यांचें कितें जातलें मागीर सगळें जे समज खेळप्याक बंद केले आतां आमच्या टायमार आमी घरा गेले जाल्यार खंयच्या गांवान सुद्दा गेले न्हू आमकां इतके खबर आस जले हा सांज जाली तीन जाली म्हटल्यार आमकां खेळांक वचोंक जाय तीन जालीं की खेळां सात म्हटल्यार घरा इतके फिक्स आसतले आमचें की खेळोक वचकच जाय कळ्ळें मागीर ते उपरांत आमी स्वस्ता आमचे बॉडी आसा न्हू सारकी बरी रावताली हेल्दी रावताली आमकां बर पडटले कळ्ळें आतां गांवान जे टुर्नामेंट बीन जाता कळ्ळें ते टुर्नामेंटाक मागीर आतां समज कोण भायलो भुरगो येयलो व्हडलो खेळर खेळाटू येयलो कळ्ळे बिका बीन खेळटा इंडियाक खेळटा जाल्यार खंयच्या गोवाक खेळटा तो मागीर तुका पयतलो हा हो बाबा भुरगो बरो खेळटा हाका आमी आमच्या टिमीन घेवं शकतंय नाल्यार कोणाक तरी सांगू शकतता की ह्या भुरग्याक तुमी खेळ ह्या भुरग्याक तुमी वयर काडा अशें करून माग जे गांवातले भुरगे आहात न्हू ते वयर सरतात नाल्यार गांवातल्या भुरग्यांक चड चान्सीस मेळना वयर सरपाक कळ्ळें तेंकां चान्सीस कमी आसता जे शहरांतले भुरगे आसतात न्हू तेंकां चांसीस खूब आसतात कळ्ळें तेंच्या स्कुलां व्हडलीं तेचे सगळे व्हडले व्हडलें बिल्डिंगे तेंचे सगळें व्हडले व्हडले लोकां वांगा वळखी आसता पयलीत पण तेंचे सोमतें तेंकां खूब चान्स मेळटा म्हण गांवातल्या भुरग्यांक तें कशें तेंचे आवय बापायन सुद्द चड वळखी नासता आनी ते भुरग्यांचे सुद्दा चड वळखी नासता त्या कारणान तेंकां सोमतो चान्स मेळना वयर सरपाक तेज्या कारण तेंच्यांनी खूब खेळपाक जाय सदांच खेळोंक गेल्या उपरांत तेंचे मागी ते तितून आवड निर्माण जाता आवड मागीर निर्माण जाली की तेंका मागीर खेळपाचें आनीक खंय दिसता तें गेल्या उपरंत थंय तेंचें नांव वयर सरतलें न्हू थंय समज करून नाल्यार मागी कितें जातले भुरग्यांचें आतां जी चेडवां सुद्दां कळें भायले शायले चेडवां खेयटा तेंकां बरें सपोर्ट करतात सगळे कळ्ळे पूण गांवांतल्या चेडवांक कोण करता समज आमीच समज गावतले भुरगय तेंकां सांगूंक लागलो की हां खेळंक वचनाका तुमी चेडवा तुमी अशें कशें जातले म्हणण थग्यांक खेळं धाडूंक जायगी तश कळटले हा हे चेड बाबा बरे खेळटा हेका खंयच्या ते कोचिंगे घालंक जाय नाजाल्यार ट्रेनींगे घालंकाय प्रॅक्टीसेक घूंक जाय आतां गांवांतली जे भुरगीं स्कुलान वयतली स्कुलान वयल्या सरांक मागीर वयटलें हांव हे बाबा चेडूं बरें खेळटा एका टिमीन खेळयल्लो बरो मागी ते भायलां श मागीर जेन्ना ते शहरांतल्या भुरग्यां खेळपाक वयतले गेमी तेंच्या वांगडा जेन्ना मॅच आसतली आनी तेंकां जेवा तें हरयतलें मागीर भायले लोक कळयटले हा हे गांवांतल्या भुरग्यां शहरांतल्या भुरग्यांक हरयले तेंच्यांनी नांव वाडटलें मागीर गांवाचें नांव वयर वाडटलें भुरग्यांं नांव वयर वाडटले तितून सगळ्यांचें बरें यातलें आनी जेना जे गांवांतली भुरीं भायर वतली न्हू तेंचे मागीर भायर भायर फ्रेंड येतली भायर भायर फ्रेंड जाले की तेंकां मागीर वळखी तेंचे वाडटली मागीर आतां एकत्या वांगडा जी फ्रेंडशीप जाली तो मागीर दुसरें सांगतलो हा हे अशें अशें भुरगे आहा तें बरे खेळा ते आपले फ्रेंड तो मागीर आनीक एकटेक सांगलों हां अशें हे गांवाचें चेडू आहा तें बरे खेळटा गांवाचो खंयो चेडो आहा तो बरो क्रिकेट खेळटा बरो फुटबॉल खेळा मागीर खंय भायर भायर आतां गेमी आसतली न्हू केन्ना केन्ना गरज पडटा आमकां एक भुरगो जाय बरो खळी नाल्या फुटबॉल प्लेयर जाय बरो नाल्यार क्रिकेट प्लेयर जाय एक बरो केन्ना केन्ना गरज पडटा मागीर तेंकां आफोंव येता न्हू म्हण बाबा हे तुजी गरज आसा मातशी खेळपाक यो तशें मागीर तुका भायल्या लोकां मातशी इंट्ररेक्शन तुज्या वाडटा मागीर सगळे तुका वळखोंक लागता तोच मनीस वयर सरता जाल्या गवांतलो मनीस खेपच ना भायर सरोपच नाल्या तो वयर सरतलो गावांतले भुर गांवानूच उरतले केन्ना भायर सरक पावचे ना त्या खातीर गांवाच्या बुरीतीन खेळांक वचूंक जाय भायर सरोंक जाय घरांच्यान घरा घरा पासून फोन यूज करूंक जायना ना फोन यूज करून कितें गावचे ना तुमी थंय थच उरतलें म्हण भायर सून जेवा तुमी सगळे जग भोंवतले न्हूव तेवा तुमकां सगळच कळटा